दैखौ फिल्टार लोंग्रा खालामनो थाखाय गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समाव बारा जेबो राहा गैयामोन आरो दैयाबो एसेबां पलिउशन नङामोन नाथाय दानि जुगाव दैया दैखौ जोङो फिल्टार खालामाब्ला जोङो लोंनो हाया मानोना दैया गोबां पलिउशन जाबोनो हमदों

दैखौ फिल्टार खालामनो थाखाय गोदोनि समाव जों अन्थाइ बाला अन्थाइ होनानै सरोमोन आरो बेखौनो लोङोमोन दै नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया बेनिखायनो दैखौ जोङो लोंथारनांगौ गोनां जायो